میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور مجھے یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اسے کھیلنا آسان نہیں ہے اسے کھیلنے کے لیے کافی پریکٹس لگتی ہے اور میں اس کھیل کو بچپن سے کھیل رہا ہوں اس لیے مجھے یہ کھیل پسند ہے یہ کھیل انگلینڈ دیش کے دوارا شروع کیا گیا تھا اسے کھیلنے کے لیے ایک میدان کی ضرورت پڑتی ہے اور دو ٹیم کے بیچ میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے اس اس کھیل کو کھیلنے کے لیے دونوں ٹیم میں گیارہ گیارہ کھلاڑی ہونے چاہیے اور اس کھیل کو کھیلنے کے لیے ہمیں بلا بال اور وکٹ بھی ہونے چاہیے جب انگریز ہندوستان میں آئے ہیں اور یہاں جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہندوستانی لوگوں کو لگا کہ یہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں لیکن الگ طریقے سے پھر انہوں نے دھیرے دھیرے کرکٹ کو کھیلنا اسٹارٹ کیا اور ان کو یہ کھیل پسند آنے لگا تبھی سے ہندوستان میں کرکٹ کی شروعات ہوئی اور آج کے زمانے میں لوگ اپنے موبائل فون پر کرکٹ میچ لائو دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں جا کر دیکھتے ہیں اور کرکٹ کو کھیلنا بھی بہت پسند کرتے ہیں اور کئی دیش آپس میں کرکٹ ٹورنامنٹ کرتے ہیں جن میں ایک دیش ایک دیش دوسرے دیش سے کرکٹ میچ کرتا ہے اور جیتتا ہے اور آج کے کچھ بچے ہیں جو کہ باہر کے گیم نہیں ہی کھیلتے ہیں وہ موبائل گیمس ہی زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں موبائل گیم میں آج کے زمانے میں جو فری فائر اور پب جی جیسے گیم ہیں وہی وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں تو ان گیم کو کھیلنے سے ایک تو ان کی صحت خراب رہتی ہے اور پلس ان کا دماغ بھی اتنا تیز نہیں رہتا ہمیں ہمیشہ ایسے کھیل کھیلنے چاہیے جس میں تھوڑی بھاگ دوڑ ہو جس سے ہماری صحت بنی رہے موبائل گیم ہمیں زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے لیکن آج کے کچھ بچے ہیں جو موبائل گیم پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور باہری گیم کھیلتے ہی نہیں ہیں باہر بہت سارے گیم ہیں کھیلنے کے لیے جنہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے کرکٹ دوسرا ہے فٹ بال اور بیڈمنٹن ایسے بہت سارے گیم ہیں لیکن اولمپک کے بھی گیمس ہیں جو کہ بہت سالوں پہ آتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور بھارت میں ایک ٹورنامنٹ بھی ہے جسے آئی پی ایل کہتے ہیں اس میں ودیشی پلیئر بھی آتے ہیں کھیلنے اسے دیکھنے کے لیے ودیش کے لوگ اور دیش کے لوگوں میں کافی اتسکتا رہتی ہے لوگ کئیو دن پہلے اسٹیڈیم کی ٹکٹ بک کرتے ہیں اور لائو یہ میچ دیکھنے جاتے ہیں اور اپنے ٹیم کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں آئی پی ایل میں ٹوٹل دس ٹیم کھیلتی ہے اور دس ٹیم کے ہزاروں فینس ہیں لاکھوں فینس ہیں جو کہ انہیں سپورٹ کرنے جاتے ہیں اور آئی پی ایل کے فائنل میچ میں جو ٹیم جتتی ہے انہیں آئی پی ایل ٹرافی دی جاتی ہے اور بہت سارے پیسے انعام میں ملتے ہیں اور بہت سارے کھیل ہیں جیسے فٹ بال بھی ہے جنہیں کافی کنٹری جو ہے ہوسٹ کرتی ہے اور انہیں بہت سارے پیسے دیتے ہیں جیتنے والی ٹیم کو اور فٹ بال کو بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور اسے کھیلنا پسند کرتے ہیں فٹ بال کو کھیلنے کے لیے ہمیں ایک فٹ بال کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک مران کی ضرورت ہوتی ہے اسے بھی دو ٹیموں کے بیچ میں کھیلا جاتا ہے اور آج کل کے کچھ بچے جو موبائل گیم کھیلتے ہیں ان سے ان کی صحت پہ اس طرح سے اثر پڑتا ہے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے وہ پڑھائی میں تیز نہیں رہتے ہیں اور بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں سوستھ رہنے کے لیے فزیکل گیم کھیلنا ضروری ہے جیسے کرکٹ ہو گئے بیڈمنٹن ہو گئے اور وغیرہ